हम लोग जब पौधा लगाते हैं तो आम का जैसे पेड़ लगाना है तो हम लोग गड्ढा खनते है पहले गढ्ढा खनके उसमें गोबर का खाद डालते हैं गोबर का खाद डालने के बाद उस उसमें जब पौधा लगाते हैं तो पौधा अच्छी तरह से जड़ उसमें पकड़ लेता है खाद रहने के वजह से खाद थोड़ा ढीला होता है मिट्टी से इसलिए उसमें जड़ पकड़ता है तब पौधा बहुत अच्छा विकास करता है जब पौधा विकास करने लगता है तो उसमें जो फल लगते हैं तो फल भी अच्छा देता है जैसे फूल भी अभी लगाना होगा तो फूल में भी डी ए पी खाद डालेंगे डी ए पी खाद डालने के बाद उसमें कायदे से उसका जुताई करेंगे जुताई करने के जब फूल लगाया जाएगा तो फूल बहुत अच्छा निकलता है तब फूल किसी का भी फूल हो जैसे गुलाब का हो गेंदा का हो चाहे जिसका फूल हो ओ सब मतलब उसमें खाद डालकर के बढ़िया से अच्छी तरह से गुनाई निराई जब होगी उसमें घास फूस नहीं होंगे उसमें दवा का छिरकाव समय समय से करते रहेंगे तो फूल अच्छा होता है और अम समय सम प अमरुद भी हम लोग लगा लेते हैं कभी कभी अमरुद को भी उसी तरह से गड्ढे खनके को उसमें गोबर डालकर खाद उद डालकर सब अच्छे से ल जब लगाते हैं तो अमरुद का पौधा बहुत बढ़िया आता है वह पौधा जब आ बढ़िया रहता है तो उसमें मतलब फल भी बहुत अच्छा लगता है उसका फल जो खाएँगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा जो भी मतलब खेती करना है उसमें मतलब खाद उद गुनाई समय समय से अगर करते रहेंगे तो उसमें अच्छा प्रॉफिट होता है जो भी चाही जो अमरुद का हो चाहे आम का हो चाहे निम्बू हो निम्बू में भी बढ़िया से अगर उसमें खाद उद डाल दिया जाए तो निम्बू का भी फल अच्छा आता है बहुत बढ़िया बड़े बड़े निम्बू होता हैं उसका चाहे अचार बनाओ चाहे जो भी करो उससे निम्बू स अच्छा रहता है हम सब्ज़ी का भी अच् अच्छा होता है हम सब्ज़ी लगाते हैं हम लोग सब्ज़ी का रस बीमार आदमी को पिलाया जाता है तो आदमी उससे स्वस्थ रहता है नीम्बू में सब मौसम्बी सब अच्छे अच्छे मतलब बीमारियों के काम में या तो दवा का काम में एकदम आता है इसलिए हम लोग नीम्बू मौसम्बी अच्छी तरह से लगाते हैं उसका बगवानी तैयार करते हैं आंवला भी लगाते हैं आंवले का अचार अच्छा से बनता है मुरब्बा भी बनता है और मुरब्बा बनाने के लिए बढ़िया से अगर उसमें चीनी पकाकर उसका रेसपी बनाकर बढ़िया रख दें तो नी आंवले का जो है मुरब्बा बहुत अच्छा लगता है खाने में कितना भी मतलब पेट में दर्द हो मुरब्बा खाने से अच्छी तरह से अगर खाएँगे मुरब्बा तो ओ बहुत बढ़िया काम करेगा पेट में दर्द उर्द रहे मरोड़ रहे उसका चुरन भी खाते हैं हम लोग चुरन खाते हैं तो पानी पीले गरम पानी को खूब बढ़िया अच्छा उसका रिस्पोंस बहुत अच्छा आता है आंवले का इसलिए हम लोग घर में जो भी किसानी करते हैं बागवानी का अच्छे ढंग से करते हैं चाहे फूल का हो चाहे आम का हो चाहे नीम्बू का हो चाहे मगर सीजन सीजन में जो भी पौधा होता है उसका हम लोग खेती बारी अच्छी ढंग से करते हैं गाँव में त हमारे ज़्यादातर करके आमई आम अमरुद ए सब ज़्यादा रहता है शहरों में तो भाई सबकुछ लगाते हैं फूल ज़्यादा वहाँ पर पहु पैदा करते हैं लेकिन शहर में फूल अच्छी तरह से बिक भी जाता है देहात में अगर हम लोग फूल लगा लो तो फूल यहाँ तो बिकेगा नहीं शहर ही ले जाना पड़ेगा इसलिए हम लोग फूल यहाँ पर नहीं लगाते हैं सबसे अच्छा हम लोगों का मतलब फलई है औ फल से हम लोगों को भी अच्छा प्राकृत भी हो जाता है गाँव देश में भी आदमी की सबके पास फल तो है नहीं इसलिए आदमी खरीदते भी हैं उसको खरीदने के जब ते हैं वही हम लोगों को पैसा मिल जाता है इसलिए हम लोग गाँव में फल लगाते हैं सबसे ज़्यादा अमरुद यहाँ पर अगर बागान लगा दिया जाए तो अमरूद से हमको बहुत अच्छा फायदा मिलता है अमरुद

बीघात बीघा लग जाए तो अमरुद में कम से कम दो चार लाख रुपये आराम से निकल निकल आएगा और नीम्बू भी अगर लगाएँ तो नीम्बू में भी बढ़िया प्राफिट है इसलिए वृक्ष लगाने से मतलब नुक्सान नहीं है फायदे फायदा होगा च फूल भी अगर लगाएँ तो फूल में भी अच्छा फायदा है फूल लगाने के लिए हमको बढ़िया से खेत की जुताई करें और गेंदा का फूल लगाएँ पहले उसका बीज डालते हैं फ़िर बीज डालने के बाद जब उसका पौधा आता है पौधा डेढ़ महीने में पूरा पूरी तरह भी विकास कर लेता है और विकास करने के बाद जब बड़ा होता है एक एक बीजे का जब हो जाता है तो हम लोग उसको उखाड़कर खेत में मतलब एक एक मीटर पर एक एक पौधा लगाते हैं और तो फ़िर उसमें खाद भी डालते हैं खाद डालने से धीरे धीरे पौधा जब विकास करता है तो उसमें फूल आता है फूल जब आ जाता है तो हम लोग उसको तोड़ते हैं तोड़ने के बाद उसका चाहे माला बनाएँ या फ़िर सादा फूल ही भी बिक जाता है मार्केट ले जाने के कि ज़रूरत है और अगर मार्केट पहुँच गए तो अच्छा पैसा फूल से भी आ जाता है इसीलिए